रोजी रोटीके लेल आइ काल्हिके बहुत ही जरूरी छै किए कि बिना रोजी रोटीके कोइ जिन्दगी जी नहि सकैत छै गे आओर रोजी रोटी एक एहन चीज छियै जेकरा बिना अहाँ जेकरा लिए हमरा आरके दिन राति मेहनत करऽ पड़ै छै आओर बहुत कोइ होइ छै कि बहुत काम करै पड़ै छै लोन उठबै पड़ै छै या हमरा आरके एक अथी हेतै कि जेना कि हमरा आरके करियरमे एक रास्ता चुनना चाही कि हमरा आरके अच्छा जिन्दगी जियै लए की करियै जे कि हमरा आरके अच्छा से जीवन जी सकबै आओर तैॅं हमरा आरके जे छै रोजी रोटी ढङ्ग से चलि सकैत ओकर लिए हमरा आरके शुरू से बचपन से एक अच्छा से पढ़ाइ कयल जाए आओर पढ़ाइ करैके बाद जे छै हमरा आरके आगू चलिके जे छै अच्छा अच्छा जौ नौकरी करना चाही जाहि से कि हमरा सबके जे छै जिन्दगी एक तरह से बहुत ही अच्छा से चलै आओर यदि हमरा आरके पढ़ाइ लिखाइ नहि करै छियै तऽ हमरा आरके रोजी रोटीमे होइ की छै कि अखन खेलिए तऽ रातिमे भूखल रहल रातिमे भूखल छियै तऽ अखन खेलिए तऽ एक समयके हमरा आरके जे छै पेट काटिके रहै पड़ै छै या बहुत एहन होइ छै लोक सब कि एक समयके ही ओकरा भोजन मिल पाबै छै ओकरा लिए हमरा आरके एक अच्छा नौकरी करना चाहिए एक सरकारी नौकरी करना चाहिए ओकरा लिए तैयारी करना चाही जाहि से कि हमरा आरके जिन्दगी जे छै बढ़िऑं से जी सकी आओर जिन्दगी एक अच्छा तरीका से जे छै जियल जाए आओर हमरा आरके एक रोटी लेल नहि तरसी ओहेन काम करना चाहिए आओर ओ तरीका से हमरा आरके अपन जिन्दगीके करिय रस्ता चुनना चाहिए पहले पढ़ाइ लिखाइ तेकर बाद जे छै अच्छा पढ़ाइ लिखाइके बाद अच्छा अच्छा नौकरीके तैया तैयारी करना चाही आओर नौकरी तैयारी करैके बाद हमरा आरके ओ नौकरीके इमानदारी से करना चाही ओकर बिना हमरा आरके जिन्दगी रोजी रोटी नै चैल सकतै